नमस्ते भाई साहब हाँ फल कैसे है कैसे अँगूर है अँगूर कैसे है अँगूर कैसे है अच्छा सेब कैसे है औ सन्तरा कैसे है बहुत तो चाहिए दो किलो चाहिए

सेब तो अच्छा सेब कैसे है इसका रेट बताइए अरे तो एक सौ बीस का के जी तो नब्बे का लगाइए

दो के जी दे दीजिए पाँच जी दे दीजिए नहीं है तो चलो तो ठीक है और नीचे कर दीजिए थोड़ा सा हाँ तो सौ दे दीजिए ना तो अनार है तो बताइए अनार है अच्छा तो थोड़ा उसको नीचे कम करिए तो पाँच के जी दे दीजिए तो हाँ तो हिसाब से और कौन कौन से फल हैं अच्छा तो फिर आम के आम कितना कैसे है तो आम कैसे है उसके और पचास के उधर लगा दीजिए पाँच के जी दे दीजिए तो नोट करिए हाँ हाँ तो

आज तो चलिए तो तो कुछ वह कम कर दीजिए या पैकिन्ग उसको कर लीजिए तो कितना चार्ज तो फिर अलग से कितना चार्ज लेंगे तो तो पन्द्रह रुपये लगा दीजिए पाँच पाँच के जी फल भर दीजिए इसमें हाँ तो अँगूर है क्या अँगूर कैसे है हाँ तो पचास के लगाकर पाँच के जी दे दीजिए तो मुसम्मी है

नमस्ते भाई साहब